हैल्लो फोटोग्राफर होर बोल्ला दे हांजी हांजी भैया जी मैं इद्धरा में रियासी दा बोल्ला नी मेरी ना बीह् तरीक इंगेजमैंट ऐ ते तुसें तुस फ्री ओ उस दिन बीह् तरीक हांजी हांजी भैया जी मेरी इंगेजमैंट ऐ ते तुसें शैल शैल फोटो खिच्चने न ते किन्ने पैसे लैगे ऐल्बम बनाने दे जी जी जी जी चलो ठीक ऐ ते नेईं नेईं नेईं प्री वैडिंग बी कराना असैं पैह्ले ते इंगेजमैंट ओह्दे बाद प्री वैडिंग बी कराना फ्ही ब्याह् दे फोटोग्राफ ब्याह् दी फोटोग्राफी बी तुसें करनी जी जी रियासी मेन रियासी बिच गै जी जी ठीक ऐ जी जी ना ना ना असें फोटो अच्छे चाहिदे प्योर फुल एचडी होन अच्छे होने चाहिदे फोटो फुल एचडी होन ते अच्छी क्वालिटी दा फोटो होऐ ते बी तरीक तुस फ्री रवेओ ठीक ऐ इंगेजमैंट ऐ मेरी उस दिन थोह्ड़ा जल्दी आई जाएओ ठीक ऐ भैया जी अच्छा थैंक यू